मां थोरो टाइम अॻ में कुर्ती वरिती हुई जा सुठी न निकिती हुन जो अघु वधीक वरितो हईं उहो कपिड़ो बि सुठो न निकितो ऐं हुन जो कलर बि फिटी वियो ऐं हुन जी सिलाई बि उधिड़ी वई ऐं कपिड़ो बि ॻरी वियो ऐं मूंखे जाम नुक़सानु पयो